गुजरात में हाणे टेक्नोलॉजी जाम वधी वई आहे हर कोई माण्हू हिकु जॻह खां ॿिए जॻह जाम आसानी सां वञी थो सघे ट्रैवलिंग करे थो सघे फोन ते ॻाल्हाए थो सघे पहिरियों जे ज़माने में कीअं कीअं माण्हू कबूतर में चिठी बंधे करे हिकु शहर खां ॿे शहरु मोकिलंदा आहिनि उहो चिठी हुन वटि पहुचे वरी हुन वटि अचे त हुन में जाम टाइम लॻंदो आहे ऐं हाणे छा फोन जो इस्तेमालु करे माण्हू ॿी मिंटे में हिकु शहर खां ॿिए शहर हिकु देश खां ॿिए देश फोन करे थो सघे हुन लाइ जाम सहुलियत थी वई आहे लाइटिंग जो सहुलियत थी वई आहे पहिरियों ज़माने में राति जो लाइट हूंदी न हुई त माण्हुनि खे जाम तकलीफ़ थींदी हुई हाणे ज़माने में चोवीह कलाक लाइटियूं हूंदी आहे चोवीह कलाक पाणी हूंदो आहे त हुन लाइ माण्हुनि जो जीवन अञा बि जामु आसान थी वियो जिअण लाइ की ईअं लाइटिंग लाइ ऐं